گانے کو میں بہت شوق سے سنتا ہوں اور کہیں گائکار آتے ہیں تو اس کو بھی میں اس کا طرز سنتا ہوں غور سے اور اس کا جو تلفظ ہوتا ہے اس کو پکڑتا ہوں اس کو غور سے سنتا ہوں بہت محنت سے یاد کرنا پڑتا ہے کہ غور فکر کر کے ایک ایک لائن یاد کر کے ہر طرز بنانا ہوتا ہے گانا سننے میں مزہ آتا ہے